एक एक उन्नैस सए एकानबे दू चारि उन्नैस सए बेरानबे छओ पाँच उन्नैस सए तिरानबे सात आठ उन्नैस सए चौरानबे छओ पाँच दू हजार बाइस